हमरा सभक इलाकाके शासन करयवला मुख्य पार्टी अछि अभी तक आर जे डी आओर ओ शासन करैत रहल लेकिन बी जे पी सेहो अइ भाजपा सेहो अइ सङ्गे दुनू पार्टी शासन करैत छथि आओर हमरा सभक एकटा गाममे मैदान अइ जइमे आर जे डी एकटा मञ्च देलथि लेकिन ओतय भाजपा हमरा सभके किछु नहि देलथि तऽ तैँ एतय बेसी तक आर जे डी के चलइए राजदके चलइए आओर राजदे एखन तक काज कयलक हन बढ़िआँ जकाँ लेकिन आब समय विपरित भेल जाइ छै नव नव पार्टी सेहो आयल जाइए तै दुआरे ठीके छै